میرا سب سے بڑا ریکارڈ ہے آٹھ کلو میٹر جو اب تک کا سب سے زیادہ دوڑنے کا ریکارڈ ہے میرا اور میرا مقصد ہے صرف اپنے ہیلتھ کو فٹ رکھنا اپنے باڈی کو چست اور تندرست رکھنا اس لیے میں دوڑتا ہوں جو میرا ریکارڈ ہے وہ میں تقریباً چھ مہینے پہلے بنایا تھا جو اب تک کا سب سے زیادہ دوڑنے کا ریکارڈ ہے میرا اس کے بعد میں تین کلو میٹر چار کلو میٹر دو کلو میٹر اتنا ہی دوڑتا ہوں اس سے میرے باڈی کو انرجی ملتی ہے اور میں تندرست رہتا ہوں پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اس لیے میں دوڑتا ہوں اور جتنا ہو سکے اتنی کوشش کرتا ہوں کہ میں دوڑوں تو میرا مقصد ہے صرف اپنے باڈی کو فٹ رکھنا اور تندرست رہنا جو میرا سارا دن اچھا جائے اس وجہ سے